हमर सभसँ पैघ ताकत हमर घरवला छथिन जे हमरा एते आगाँ केलखिन ओना ई नहि छै जे विवाहके बादे जे छै से किछु कयने छी किछु पढ़ने छी लेकिन जे किछु भी पढ़िकऽ एलहुँ रहय ओना हमरा बहुत बेसी ताकत देलथि आ एखनो कोनो भी चीजमे अगर हम डरै छी तऽ हमरा जरूर हिम्मत करबै छथिन आ सङ्ग सङ्ग इहो कहै छथिन अहाँमे कोनो योग्यताके कमी नहि यऽ अहॉँ किआ ई चीजसँ डरै छी हँ लेकिन हमर सभसँ पैघ कमजोरी हमर अपन परिवार हमर अपन बालबच्चा यऽ जेकरा हम नहि छोड़ि पाबै छी हर चीजके बादो अपन परिवारके खुश राखैके कोशिश करै छी आ ई रहैए जे नहि घरमे कोनो दिक्कत नहि होइ चाहे एकरा जे छै से सभ किछु मैनेज करैके लेल जे छै से जेना भी करी चारि बजे भोरमे करी या जेना भी करी हमरा घरमे केकरो भी हमरा वजह से दिक्कत नहि होइ एकरा वास्ते हम पूरा कोशिश करै छी